हमर सबके पाबनि एगो छठि होइ छै जे एहन सुन्दर पाबनि होइ छै जाहिमे सबआदमी आब एकजुट होइ छै ओ तीन दिनका रहै छै पहिलुक खरना होइ छै दोसर भोर संँझुका अर्घ्य तेसर भोरका अर्घ्य तीनो दिन बहुत सुन्दरसँ मनाएल जाइ छै मस्ती होइ छै बहुत किछु होइ छै आओर बहुत किछु खरना दिना सब नहा सोनाकऽ अपन पूजा पाठ करलक सबकिछु रातिके ओहि गीत नाद सबकिछु एहन टाइपसँ भेल फेर संँझुका अर्घ्य दिना सब नहा सोनाकऽ डाली भरलक सबकिछु करलक ओहिमे नारियल ई ओ सबकिछु देलक संँझुका अर्घ्य दिना ईसब फेर घाटपर सब जाइ छै फेर भोरे सबेरे चारि बजे उठिकऽ सब नहा सोनाकऽ अपन पूजा पाठ कऽ कऽ फेर डाली लऽ कऽ घाटपर आबै छै सूर्य भगवान उगै छै ओकरा अर्घ्य दइ छै सब अपन अपन डालीसँ अर्घ्य दै छै सबकिछु देखै छै गोर लागै सब लेल घाट परसँ परसाद लेल सब घर जाइ छै